पूर्णियामे ढेरी सने वृद्धा आश्रम छै जकरामे कि बूढ़ा बूढ़ी नी रहि रहै बूढ़ा बूढ़ी बहुत मतलब पहिले जवानेसब आदमी रहै छै जवानसँ आदमी बूढ़ा होलार बाद जे ओकरो देह हाथ नहि काम करै लगै छै जे हाथ काम नहि करै कऽ लागै छै पैरऽ काम नहि करै लगै छै तऽमे अपना दिन कोना काटतै तऽमे अपना कलौओ नहि बनाबऽ पड़तै तऽ अपनेसब करऽ नहि पड़तै काम तऽ ओ तऽ मरि जेतै तहने तऽ ओकरा वास्ते जे छै पूर्णियामे वृद्धा आश्रम बनैलऽ गेलऽ छै जेकि बहुत बढ़िआँ चीज छै जकरा वहाँ बूढ़ा बूढ़ीसब रहै जाइ अइसा हो गेलै आब ककरो बूढ़ा बूढ़ी रऽ बेटा ओकरा निकालि देलकै घरऽसँ या तऽ कि कहै छै जकरा बूढ़ा बूढ़ी जे छै ओकरो बेटे नहि छै बेटे नहि होलै तऽ ओ कोना जीवन यापन करतै अपना जिए दिन कोना काटतै तऽ ओकरा वास्ते जे छै पूर्णियामे वृद्धा आश्रम बनैलऽ गेलऽ छै वहाँ बूढ़ा बूढ़ीके राखै छै बूढ़ऽसब आदमी रहै छै वहाँ ओकर बाद बूढ़ऽ सनी आदमी रहै छै तऽ वहाँ सबके खाना बनाकऽ खिलाइ छै वहाँ कपड़ा दै छै रहै वास्ते डेली बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा दै छै बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा दै ओकरा बाद खाना खाइ हइ ओकरो बढ़िआँसँ एकदम जे छै खियाल रखै छै जकरामे कि सरकार भी मदद करै छै जेकि बहुत बढ़िआँ चीज छै हमतऽ